म्हाका जेन्ना प्रॉडक्ट कितें जाय पडटा तेन्ना हांव फ्लिपकार्ट किंवां ऍमाझोन मिशो ह्या ऍपाचेर वचून तें ऑर्डर करता चड अशें हांव फ्लिपकार्टाचेर ऑर्डर करतां म्हाका वाचपाक खूब आवड म्हण हांव चडशे बुकूच ऑर्डर करतां कारण बूक वाचले की आमची नॉलेज वाडटा अशें म्हणटात म्हण हांवेन बूक पळयले खूब बूक पळयलें आनी तातूंत म्हाका एक बरो बूक असो दिसलो तो आशिल्लो चेतन भगत हाचो अशें चेतन भगताचे खूब बूक हांवें पयली रिड केल्यात आनी जेन्ना केन्ना हांव फ्लिपकार्टाचेर प्रॉडक्ट बाय करतां किंवां ऑर्डर करता तें खूब बरें आयिल्ले म्हाका मेळ्ळे अशे ना की तें सगळे बरें आसा थोडो प्रॉडक्ट असो बी मेळ्ळा की एक एक वेळार तो खंयतर पिंजलो आसा किंवां फाटलो आसा पूण चड अशें वेळार म्हाका मेळ्ळा तें बरेंच प्रोडक्ट मेळ्ळा म्हण जेन्ना केन्ना हांव फ्लिपकार्टाचेर ऑर्डर करता तेंका हांव रेटी दिता पांचाचे चार बीन दिताच आनी कमेंट बीन तांका हांवें खूब फावटी दिला बरेंच दिला कारण जेन्ना जेन्ना हांव फ्लिपकार्टाचेर ऑर्डर करता तेन्ना तेन्ना तें म्हाका बरेंच मेळ्ळिल्लें आसा कपडे बीन अशे बरें मेळ्ळा पूण एक दीस हांवेंन बुकाचेच करया म्हळें तशे पयली बूक हांवे मराठीन बी खूब ऑर्डर केला फ्लिपकार्टाचेर म्हाका दिसता फ्लिपकार्टय बीन खूब जाणांक सजेस्ट करता की फ्लिपकार्टाचेर बरें प्रोडक्ट मेळटा चड अशे तेंचें बरो आसता प्रोडक्ट आनी टायमाचेरूय बी मेळटा हांवेंन टू स्टेट हो लेखक चेतन भगत हाचो बूक ऑर्डर केलो आनी म्हाका ऑर्डर केली की ओटीपी बी हांव ऑलरेडी रजिस्टर्ड आशिल्ले आनी म्हाका मेसेज आयली की तुका ऑर्डर तुजे कंटीनीव्ह करपाचे आसा की बॅक वचपाचे आसा हांवें कंटीनीव्ह दवरलें आनी म्हाका मागीर तें फुडले प्रोसेस करपा हांव जशे जशें ट्राय करीत गेले तेन्ना म्हाका मेसेजीस अशें येवपाक लागले की तुका पांच दिसांनी तुजे घरा कडेन पावतली पेमेंट तूं कशें करतले हांव जेन्ना ऑर्डर करता चड अशें कॅश ऑन डिलीवरी टायम दिता आनी हांवें ऑर्डर केलो बूक आनी दिसान दीस म्हाका तांची मेसेज येत आशिल्ली की तुजो बूक हांगाच्यान ह्या सेंटरार पावला किंवां ह्या आमच्या शॉपार पावला अशीं म्हण तांची मॅसेज येत आशिल्ली आनी पयले दिसा म्हाका तांचो कॉल आयलो फ्लिपकार्टांतल्यान की तुमचो जो ऑर्डर आहा तो आमचे कडेन पाविल्लो आसा आनी अमक्या वेळार आपूण येवपाचो आसा मागीर हांव घरा नाशिल्ले हांवें घरा कडेन फोन करून सांगले की म्हाजो प्रॉडक्ट येवपाचो आसा तो तुमी रिसीव्ह करात आनी तशेंच हांवेंन तांचो एजंट आसा ताका बी सांगले जो फ्लिपकार्ट मास्टर हा ताका बी सांगले की तुमी म्हाज्या घरा कडेन व्हरून तो दियात मागीर हांवेंन तो रिसीव्ह केलो म्हाज्या हातीन मेळ्ळो तेन्ना हांवें पळयलीं पेज टर्न करून पळयलीं तर पेजीस सारक्यो आशिल्ल्यो तेची पायटी वगैरे सगळे वेवस्थित आशिल्ले आनी खऱ्या बुकाची जी मूल्य किंमत आशिल्ली ती बीन म्हज्या बजटाक बसपाची आशिल्ली आनी पळयले की पुस्तक खूब बरें आसा प्रिंटींग ताचो खूब बरो आयला आनी अक्षर बीन सारके आसा खंयच मिस्टेक ना आनी वाचपाकय बीन तातूंन जी चेतन भगतान वड घेतिल्ली ती बीन अशी खूब सुंदर आशिल्ली म्हाका बूक वाचून खूब बरो दिसलो आनी फ्लिपकार्टा हांवें फ्लिपकार्टाचेर गेले आनी म्हाजो ओपीनीयन तांकां दिलो म्हणल्यार म्हाजी रेट आशिल्ली ती दिली आनी सदाच्या बशेन हांवेंन तांका पांचाचे पांच दिली कारण बुकाची वेवस्था सारकी केल्ली पॅकींग सारकी आशिल्ली टायमाचेर घरा कडेन पाविल्ली आनी जो फ्लिपकार्ट मास्टर आशिल्लो तो बीन बरो आशिल्लो म्हटल्यार तो म्हाका रिसीव्ह करपाक मेळूना तरी सुद्दां तो म्हाज्या घरा कडेन वचून तांणी घरा कडेन तांकां दिलो अशें जेन्ना दुसरे कोणूय फ्लिपकार्टांतल्यान कोणय दुसरो मास्टर येतालो तो म्हटल्यार दुसरें खंय नियरबाय म्हाजे कितें लेंडमार्क आसा थंय येवन तो कलॅक्ट कर म्हणटालो पूण जेन्ना हांवेंन ह्या बुकाची ऑर्डर केली तेन्ना तो मास्टर आमचे घरा कडेन येवून तांणे प्रत्यक्षांत तो बूक दिलो आनी म्हाका खरेंच खूब बरें दिसले तांचे आनी उलोवपाकूय बीन बरो आशिल्लो तो फ्लिपकार्ट मास्टर आनी पॅकींग बी खूब बरी आशिल्ली ऑवरऑल तांचो जो प्रॉडक्ट बीन आशिल्लो तो खूब बरो खूब बऱ्या बशेन ताणे लोकां कडेन पावयल्ले आनी तांची सर्वीस बी खूब बरी अशी म्हाका दिसली आणी फ्लिपकार्ट जेन्ना जन्ना सर्वीस आपली अशीं बरी दिता तेन्ना खरेंच लोकां बरें दिसता की अशें हे मेळप हे बरें किंवां ते जे सोसायटी खातीर म्हणल्यार तेंच्या घरा कडेन पावयता तें खरेंच तांकां शाब्बासकी दिवपाची अशी कित्याक जेन्ना तूं ऑर्डर करता तुका कितें प्रॉडक्ट जाय पडटा ते तुजे घरा कडेन येवन दितात नायी आमकां बाजारांत वचून तें हाडपा पडना तुका बसले कडेन तुमचे काम जाता आनी फ्लिपकार्ट खूब बरें काम करता अशें म्हाका दिसता आनी अशेंच फुडें बीन फ्लिपकार्ट अशेंच जेन्ना केन्ना हांव प्रॉडक्ट ऑर्डर करतले म्हाजे पर्यंत बरें बशेन वेवस्थित ते हाडून पावयतले अशे हांव आस बाळगतां आनी खरेंच तांचो जो म्हाजी घरा कडेन हाडून ऑर्डर दिल्लो तो ऑर्डर हाडून दिल्ली ती पळोवन म्हाका खूब बरें दिसले आनी अशेंच फुडें बी ते आपले प्रॉडक्ट सगळीं तेंची जी कस्टमर आसा तांचे फुडें पावयतले अशें हांव आस बाळगितां